اسکول کے زمانے میں بہت سی چیزیں پسند تھی بہت سارے مضامین پسند تھے پہلے تو ارادہ یہ تھا کہ سائینس میں روچی تھی سائنس میں میرا ایک رجحان تھا اس کے بعد جاتے جاتے کب چیزیں لٹریچر کی طرف آ گئیں کب چیزیں آرٹ سے جڑنے لگیں تو میں نے اردو زبان کو اردو زبان اور کو چنا اور اردو زبان میں محنت کرتا رہا اور آج اس محنت کا ثمرہ ہے اس محنت کا پھل ہے کہ میں بحیثیت شاعر لوگوں کے سامنے معروف ہوں پسندیدہ چیزیں کبھی کبھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سن شعور نہیں ہوتا ہے کہ چیزیں پسند ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم آگے چل کر انہیں چیزوں پر گامزن رہیں بہت سارے مضامین ہمیں اس وقت پسند رہے اور اب بھی پسند ہیں لیکن ہم نے فیوچر کے طور پر اور اپنی زندگی کے طور پر دیکھا جائے تو ہم نے جس مضمون کا انتخاب کیا وہ زبان کا انتخاب تھا یعنی اردو زبان و ادب کا کافی اچھا تجربہ رہا اور اس سے اس انتخاب سے میں اتنا پر امید ہوں اتنا پر یقین ہوں کہ مجھے لگا کہ یہ میرا فیصلہ بہت درست تھا